मैंने ड्रॉइंग बनाना कॉलेज में नहीं बल्कि स्कूल में सीखा था स्कूल में भी किसी टीचर या शिक्षक ने मुझे ड्रॉइंग बनाना नहीं सिखाया था मैंने ड्रॉइंग अपने आप सीखा था मतलब खुद से ही बनाना चा बनाने लग गई थी मैं खुद से बनाती थी प्रैक्टिस करती थी ऐसा होता था कि पहले क्या होता था कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर बुक में कुछ डायग्राम हुआ करते थे स्ट्रक्चर होते थे जिनको हमें अपनी कॉपी पर भी बनाना पड़ता था तो ऐसा होता था कि जो बुक में हमें डायग्राम है उसे हमें अपनी नोटबुक में बनाना होता था तो मैंने उसे एक शौक के रुप में ट्राय किया तो मैंने उस समय एक ड्रॉइंग बुक खरीदी फिर क्योंकि नोटबुक में तो अपन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही कुछ भी बना सकते हैं आप मुझे अपने हिसाब से अगर कोई ड्रॉइंग करनी हो जैसे नेचर की प्रकृति की या किसी इंसान की या कार्टून ही क्यों ना ड्रॉ करना हो तो उसको मैं अपनी नोटबुक में ड्रॉ नहीं कर सकती इसीलिए मैंने एक ड्रॉइंग बुक खरीदी थी उस पर मैं शुरु में ऐसे ही प्रकृति से घर पर्वत पहाड़ ऐसी ड्रॉइंग बनाती थी हालाँकि शुरु में मुझसे गलती हुई लेकिन धीरे धीरे मैंने वो अपनी ये जो ड्रॉइंग थी उसको सुधारा और काफ़ी एक ठीक अच्छी कर लेती हूँ मैं ड्रॉइंग बहुत परफेक्ट नहीं लेकिन ठीक कर लेती हूँ अभी भी मेरे पास वो ड्रॉइंग बुक मौजूद है जिसमें मैंने ड्रॉइंग बनाना सीखा था और काफ़ी ड्रॉइंग्स बनाई थी मेरे जो मित्र होते मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फ़िर मेरे पहचान के कोई भी इंसान हैं अगर उनको कभी भी ड्रॉइंग बनाने के लिए किसी की जरुरत हो तो वो मुझे याद करते हैं तो एक अच्छा लगता है कि आप इतना तो कर लेते हो कि लोग आपको पूछते हैं आपकी कला का सम्मान करते हैं आपकी तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है हालाँकि मैंने इसको इस शौक को अपने करियर के रूप में नहीं उभारा क्योंकि मैं जो ड्रॉइंग बनाती ती मेरे हिसाब से अच्छी है दूसरे के हिसाब से भी अच्छी है लेकिन एक कॉम्पिटीसन के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसको अपने उच्च स्तर पर या अपने करियर के रूप में देखूँ अगर मैं उसको और ज्यादा सीखती या और ज्यादा निखारती तो शायद ऐसा हो भी सकता था पर मैं इतना नहीं कर पाई तो मैंने इसे अपने करियर के रूप में नहीं देखा औ बाकी कलाकारों से मुझे काफ़ी मदद मिली जैसे कि कई चीज ऐसी होती है जिनको आप नहीं बना पा रहे हो ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो आप बाकी कलाकारों की बनाई गई ड्रॉइंग डिजाईन की मदद ले सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से बनाया है किस तरीके से किया है तो उनको देख के हम भी कर सकते हैं तो एक प्रकार से उनकी बहुत मदद मिलती है साधारण भाषा में कहा जाए तो कॉपी पेस्ट की भई उनका अपन ने देखा और अपन ने वही की वही इधर पेस्ट कर दिया उतार दिया या फिर आप इसको नकल भी कह सकते हो तो बाकी कलाकारों से भी मुझे बहुत मदद मिली है क्योंकि उनकी कलाएँ उनकी डिजाईन देख देख कर मैंने अपनी जो ड्रॉइंग में कमी रहती थी उसको भी पूरा किया है ये अलग बात है कि मेरी कला से बाकी के कालाकारों को कोई मदद नहीं मिली है तो ये बात एक अलग है और इससे मुझे अपने लक्ष्य और आच लक्ष्य में एक ये चीज है कि कभी भी भी मुझे कुछ भी बनाना हो तो मैं खुद ही बना लूँगी मुझे किसी और को बनाने बोलने की या किसी और को कुछ बोलने की जरुरत नहीं पड़ेगी और मैंने इसके बारे में अपनी ड्रॉइंग के बारे में ऐसा सोच रखा है कि जितना हो सके मुझे जैसे भी आती हो ड्रॉइंग मैं ड्रॉइंग हमेशा करूंगी भले ही बहुत अच्छी नहीं कि इसमें मेरा करियर बने या मैं पैसे कमा सकूँ लेकिन फिर भी मैं इसे अपने शौक के रूप में हमेशा करुँगी मैं अभी भी ड्रॉइंग्स बनाती हूँ जैसे कि और भी बहुत सारी ड्रॉइंग्स बनाती हूँ कोई भी जैसे दुर्गा जी हो गया जितनी भी भगवान होते हैं लगभग सभी के मैंने चित्र बनाए हैं इसके अलावा मैं अपने फ्रेंड्स के ड्रॉइंग बनाती हूँ और भी कई तरीके की ड्रॉइंग्स बनाती हूँ और मैं इसमें ये सोचूँगी कि मैं और भी लोगों को मैं अपने घर में तो अपने जितने भी बच्चे होते हैं उन सब को बच्चे मतलब भाई बहन और कोई भी बच्चा आते हैं तो उनको ड्राइंग सीखाती हूँ हल्की फुल्की जितनी भी मुझसे हो जाए